काजल जी असें गी अपने बारै थोह्ड़ा सनाओ अपने जीवन बारै सनाओ

ते में स्कूल गौरमनेंट प्राईमरी स्कूल च कीती ऐ शुरू च पढ़ाई ते ओह्दे बाद में गौरमेंट गर्ल्स हाई स्कूल च पढ़ी ऐ में सिक्स्थ टू टेन्थ तक्क में गौरमेंट हायर सकैंडरी स्कूल च अलेवन्थ ते टवेल्थ कीती पढ़ी ते दो ज्हार अठारां च में टवेल्थ क्लीयर कीती ओह्दे बाद दो हजार दो हजार उन्नी च में आईटीआई कीती टेक्नोलॉजी दी ते ओह्दे बाद दो हजार बीह् च में कॉलेज़ ज्वाईन कीता ते दो हजार त्रेई च मेरा कॉलेज़ कंप्लीट होया ते होर में शुरू दा गै इस कॉलेज़ बिच पढ़दी आवा करनी आं ते सरकारी स्कूल च मिगी हर इक्क फेस्लिटी मिली ऐ ते होर स्कॉलरशिप बगैरा बी मिलेआ ऐ ते कॉलेज़ स्कूल च बड़ी गै मस्ती कीती ऐ ते साढ़ा स्कूल बड़ा गै शैल रेहा स्कूल जियां की साढ़ा स्कूल बड़ा गै दूर हा ते अस पैदल जंदे हे ते

ओह्दे बाद कॉलेज़ बी साढ़ा दूर गै रेहा कॉलेज़ दे टीचर असेंगी बड़े गै शैल तरीकै कन्नै पढ़ाया ते हर